परिवार की महिलाएँ मछली पकड़ने में मदद ऐसे करती हैं कि वो आटा बनाती है आटा बनाकर उसका चारा बनाकर वे देती हैं और जिससे कटिया से लेकर जाकर वहाँ पर उसमें लगा के मछली मारी जाती है और जब हम लोग मछली मारते हैं तो उस मछली को ले आकर यहाँ पर वे महिलाएँ हैं जो बनाती हैं घर पर क्योंकि उनको बनाने का तरीक़ा बहुत अच्छा होता है और महिलाएँ जो होती हैं वे मछली पकड़ने इसलिए नहीं जाती है कि वहाँ पर बड़ी दिक़्क़त होती है क्योंकि उनको मालूम नहीं होता मछली कैसे पकड़ी जाती है उनको यहाँ पर घर पर ही रहती हैं वे कभी मछली पकड़ने गई नहीं है इसलिए परिवार की महिलाएँ जो होती है वे मछली बनाती है घर पर और बहुत करेंगी तो जाल हो गया चारा हो गया सारी मछली पकड़ने की तैयारी बना सकती हैं तो वे जाते हैं मछली पकड़ कर लाती हैं और मछली जो है महिलाएँ बनाती हैं कभी कभी समुद्र में महिलाएँ जा नहीं सकती समुद्र में भी जाल से मछली पकड़ना पड़ता है और वहाँ पर जाकर जाल फेंकते हैं समुद्री मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर भी महिलाएँ नहीं जा सकती है इसलिए सिर्फ आदमी ही लोग जाते हैं और मछली पकड़ते हैं क्योंकि जो है वे सिर्फ घर पर रहकर अपना मछली बनाने का कार्य उनका होता है और वे मछली कभी कभी महिलाएँ जो होती हैं शहर की वे मछली बेचती भी हैं मछली बेच सकती हैं लेकिन मछली पका सकती हैं लेकिन मछली मार नहीं सकती हैं वे सिर्फ इतना करती हैं तैयारी करती हैं बताती हैं उसके बाद जितने आदमी रहते हैं वे चले जाते हैं मछली पकड़ के लाते हैं और बाक़ी यहाँ पर आकर वे मछली भी बेच सकती हैं और शाम के समय मछली पकाकर खाती हैं और सभी परिवार के लोग खाते हैं क्योंकि उन्हीं के अंदर यह गुण यही रहता है वे मछली पकाने में माहिर होती हैं उनको मालूम है वे मछली बनती है कैसे टेस्टी होती है और जाल के विषय में और चारे के विषय में उनको मालूम है जाल जो है दे देंगी उसके बाद चारा बनाती है चारा बनाकर दे देंगी और उसके बाद जाकर वहाँ पर काँटा लगाएँगे मछली मारेंगे मछली मार कर लाएँगे मछली घर पर पका कर सभी को खिलाएँगे यही इनका काम है क्योंकि इतना ही यह लोग कर सकते है इससे ज़्यादा वे मछ्ली पकड़ नहीं सकती हैं